ہمارے گاؤں میں بہت ہی مقبول کچھ گھریلو ٹوٹکے ہیں جس کی وجہ سے بال اور جلد بےحد اچھی ملائم اور اچھی ہو جاتی ہے اور ہمارے گاؤں میں بالوں کے لیے شیکا کائی اور ریٹھی ایلوویرا جیسی چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے بال گھنے لمبے اور جو بالوں میں رو روسی ہو جاتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ بال موٹے بھی ہو جاتے ہیں اور بالوں کے بالوں کے گنجاپن دور ہو جاتا ہے اور بالوں میں شائننگ آ جاتی ہے بال ایک دم نرم نرم ملائم ہو جاتا ہے اور اسی طرح جلد کی دیکھ بھال کرنے کے لیے میں آپ کو ٹوٹکے بتانا چاہوں تو وہ ہے ایلوویرا کا استعمال ایلوویلا جیل کا استعمال اور فیس ماسک کا استعمال اور ملتانی مٹی کا استعمال اسی طرح یہ سب اگر میں آپ کو مشورہ دینا چاہوں تو آپ بھی اس کب بالوں اور جلد کی دیکھ بھال کرنے کے لیے آپ یہ سب ٹوٹکے استعمال کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا ہے صرف اور صرف فائدہ ہی فائدہ نظر آتا ہے